भारत दी शिक्षा प्रणाली गी अगर दिक्खना होऐ ते एह् ते गल्ल स्हेई ते कि जेह्ड़ी भारती दी शिक्षा प्रणाली ऐ ओह् बच्चें आस्तै जां स्टूडैंट आस्तै जेह्ड़े विधार्थी न शिक्षा विधार्थी उंदे आस्तै किश खास जेह्ड़ा समर्थन खास स्पोर्ट जेह्ड़ा ओह् नेंई दिंदे न दिक्खेआ जा ते बड़ियां सारियां चीजां ऐसियां न जेह्ड़ियां स्कूलें च होनियां चाही दियां न लेकिन नेंई हैन अगर सरकारी स्कूलें दी गै हाल्त दिक्खी जा ते सरकारी स्कूलें दा हाल्त दिक्खियै लगदा ऐ कि कुछ खास जेह्ड़े प्रबंध नै ओह् शिक्षा ते खेत्तर च नेंई कीते जा दे न शिक्षा दे खेत्तर च कुछ ऐसे प्रबंध करने लोड़चदे न जेह्दे कन्नै शिक्षा दा स्तर बी उच्चा होऐ बच्चें दी जेह्ड़ी जरूरतां न उंदा बी ध्यान रक्खेाआ जा लेकिन ऐसा होंदा नी ऐ जेकर दिक्खेा जा ते बड़े जादा चीजें दा कमी ऐ स्कूलैं दी केंईयें दा बिल्डिंग नी ऐ कुसै दा मतलव ओह् खिड़कियां नी है कुतै जगह नी ऐ ते बड़े सारे स्कूल जेह्ड़े नै इन्ने दूर दूर नै बनाए दे कि उत्थें पुज्जना बड़ा मुश्कल ऐ बच्चें आस्तै कुछ इलाके इन्नै दूर दूर कि उत्थें तक शिक्षा ई नी पुज्जी पा दी कठुआ दा गै अगर बनी दा इलाका दिक्खेा जा बनी दा सारें कोला दूर जेह्ड़ा लाह्का ऐ ओह् ऐ भंडार ते भंडार तक हून जेह्ड़ी सड़क ऐ ओह् जान लगी ऐ बल्लैं बल्लैं हून सड़क बननी उध्दरूं फिर सड़क बी नी दिक्खेा जाए ते इक ते रस्ता बना दा ऐ ते समझ नी लगदी की ओह् लाह्के जेह्ड़े न ओह् कियां तरक्की करन गे जित्थें शिक्षा ई नी पुज्जी पा दी ते फिर एह् ते गल्त गल्ल ऐ के जेह्ड़ी स्टूडैंटें दियां जां विधार्थीं दियां जेह्ड़ियां खास जरूरतां न उंदे पर ध्यान कियां दित्ता जा और खास जरूरतां केह् न उऐ जेह्ड़ियां उनेंगी चाही दियां न कुछ बच्चे ऐसे न दिक्खी नी सकदे कोई सुनी नी सकदे इक तरां दे बच्चे ओह् जेह्ड़े डिसेबल्ड बच्चे न जिनेंगी किश खास नांऽ कन्नै हून बुलाया जंदा ऐ ते ओह् जेह्ड़े न परमात्मां दी तरफों कुछ ऐसे बच्चे न ते अगर गल्ल कीती जा के उंदे आस्तै कोई स्पैशल स्कूल है नी ओह् जेह्ड़े चिल्डर्न जेह्ड़े दिक्खी नी सकदे सुनी नी सकदे जेह्ड़े स्पैशली एबल्ड न जिनेंगी कुछ खास भगवान दी तरफों जां ईश्वर दी तरफों कुछ चीज़ दित्ती गेदी ऐ ओह् चीज़ केह् ऐ कि ओह् बचैरे दिक्खी नी सकदे सुनी नी सकदे ते ऐसे बच्चें आस्तै स्कूलै दी गल्ल कीती जा ते दिल्ली च चनाऽ आया ते दिल्ली च इक गौरमैंट सिनियर सकैंड्री स्कूल फॉर बलाईंडस बॉएस मुड़ें आस्तै गै ओह् स्कूल ते इक स्कूल दा नांऽ चेत्ता औंदा मिगी कि में पढ़ेआ हा कुतै ते ओह् इक स्कूल है बलाईंड़ बच्चें आस्तै जेह्ड़े दिक्खी नी सकदे ओह् ते ओह्बी छड़ा बॉएस आस्तै ते अगर गल्ल कीती जाए कुड़ियें दी ते कुड़ियैं कियां पढ़ना क्योंकि कुड़ियां बी बड़ियां सारियां ऐसियां न ते सिर्फ मुड़े आस्तै बनाने कन्नै गल्ल बनदी नी ऐ मुड़ें दे कन्नै कन्नै कुड़ियैं आस्तै बी बनाने पौंदे ते सरकार जां इक तरां दा ऐजुकेशन सैक्टर च जां आक्खेआ जा शिक्षा प्रणाली दी जरूरत कि उंदै आस्तै होर जादै स्कूल खोह्ल्ले जान एह्दे इलावा होर स्कूल नज़र आंदा नी बाकी होन गे बी ते इक्का दुक्का बने दे न कोई खास दिक्खने गी लब्भदा नी ऐ इत्थें ते इस तरफ जां इस साईड जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जादा जरूरत ऐ कम्म करने दी शिक्षा दे खेत्तर च जिन्ने बी लोग जुड़े दे न चाहे सरकारी मलाज़म ऐ जां होर ऐ एह्दे च शिक्षक दा बी बड़ा जादा बनदा ऐ कि शिक्षक बी अपनी तरफों जिन्ना किश होई सकदा ओह् करै इस केस च बड़ी जादा चीजां कीतियां जाई सकदियां इक अपनी तरफों कुछ ऐसे लोग न जेह्ड़े जेह्ड़ियां किस समाजिक संगठन न जेह्ड़े छोटे सोटे संगठन न जेह्ड़े सोसाईटी दी बैल्लफेयर आस्तै बने दे न समाज दी तरक्की आस्तै समाज गी सुधारने आस्तै समाजिक जिन्ने जादा संगठन न चाहे धार्मिक न चाहे आर्थिक न उनें संगठनें दा एह् कम्म ऐ कि ओह् इस चीज़ आस्तै कुछ न कुछ आर्थिक जेह्ड़ा जोगदान ऐ करी सकदे न पैसे दे संदर्भ कि कुछ न कुछ पैसा दित्ता जा क्योंकि अज्ज जमाना ऐसा ऐ कि पैसे दे बगैरकोई बी कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् नेंई कीता जाई सकदा ते पैसे दी जरूरत होंदी ऐ कोई बी कम्म करने आस्तै चाहे बच्चे दियां कताबां दोआनियां नै पैन्न देना पैंसल कुछ बी होर जां उनें आस्तै जिस तरां दे बच्चे नै जिन्दी गल्ल करा ने स्पैशली एबल न जेह्ड़े जेह्ड़े दिक्खी नी सकदे सुनी नी सकदे ते उंदे आस्तै क्योंकि जेह्ड़े सिर्फ सुनी सकदे न ते उंदे आस्तै सिर्फ आवाज़ बी गै जरूरत ऐ आवाज़ आह्लियैं चीज़ें दी गै जरूरत ऐ ऐसे ऐसे अद कल अधुनिकता दे दौर च जां तकनीक दे जुग बिच्च ऐसी ऐसी चीजां चली जिनें सुनने आस्तै बड़ियां चीजां रकार्डर होन चाहे फोन होन चाहे इस तरां दियां कोई जिन्नियां बी चीजां न जिंदी आवाज़ आंदी ते ओह् सुनी सकदे नै ते उंदे आस्तै उनें चीजें दे आस्तै बी पैसे चाही दे खरीदनै आस्तै समाज जेह्ड़ा ऐ जिस समाज तों एह् जुड़े दे न जां उस समाज दे जेह्ड़े बच्चे न उस समाज दा बी कम्म ऐ फ्ही ओह् बी कुस ना कुछ जोगदान पैसे शैसे पैसे नेंई बी देई सकन ते उनें चीजें दी जरूरत मतलव कुछ ना कुछ चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् डोनेट करी सकन कुछ न कुछ चीज़ जे दो कम्म एह् कीते जाई सकदे न इक ते पैसे दे संदर्भ दा अगर कोई पैसा नेंई देई सकदा ते ओह् कोई न कोई ऐसा कोई चीज़ देई सकै ऐसा कोई न कोई माध्यम देई सकै जेह्दै कन्नै ओह् बच्चा केह् करी सकै तरक्की करी सकै त्रीआ जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् शिक्षक करी सकदे न क शिक्षक जेह्ड़ा ऐ ओह् बिल्कुल कोई पैसा लैत्ते दे बगैर बी पढ़ाई सकदे न शिक्षक बी कुश न कुछ होर नेंई तां अपनी ध्याड़ी दा इक घैंट दो घैंटा त्रै घैंट जिन्ना बी उसा संभव होऐ ते उन्ना टैम ओह् इनैं बच्चैं आस्तै देई सकै तां बी कुछ बनी सकदा सरकार जोयनां ते बड़ी जादा लाग्गू करदे न उन्न जोयनाएं दा लाह् जेह्ड़ा ऐ कियां सिध्दे दा सिध्दे विधार्थियें उनें विधार्थियें तक्कर पुज्जै जेह्ड़े इस तरां दे बच्चे न जेह्ड़े सुनी नी सकदे दिक्खी नी सकदे ते उंदे तक कियां एह् पूरा लाभ पुज्जै जां कियां ओह् लाभ लेई सकन एह्ॅदा एह्दै आस्तै कुछ ऐसे लोग जेह्ड़े अपना कम्म स्हेई तरीके कन्नै करन ऐसे लोकें गा लाना चाही दा सरकार दा एह् कम्म होई सकदा सरकारी स्तर दा एह् होई सकदा फिर प्रशासन दी गल्ल कीती जा ते प्रशासन दा बी एह्दे पर रोल बनदा ऐ कि जिस बी एरिये दा ओह् स्कूल ऐ जिस बी ग्रांऽ दा शैह्र दा पिंड दा जेह्ड़ा बी ओह् ऐ ते उस लाह्के दे प्रशासन दा कम्म ऐ कि ओह् ओह्दी दिक्ख रिक्ख करै कि भाई स्हेई चाल्ली कन्नै चवला दा नेंईं चला दा कम्म अगर मतलव कोई संस्था फ्री च पैसे ते देआ दी ऐ लेकिन उस पैसे दा अगर कोई लाह् गै नी मिला दा स्टूडैंटें गी विधार्थियें गी ते फिर उस पैसे दा ते समझो सिध्दा सिध्दा नुकसान होईया ते उसी दिक्खने आस्तै देख रेख करनै आस्तै बी कोई ना कोई बंदा जेह्ड़ा ऐ ओह् मजूद कीता जाना चाही दा ऐ कोई न कोई व्यक्ति नियुक्त कीता जा जां व्यक्ति नेंई इक नेंई करी सकदा ते इक तरां दा समूह् बनाया जा इक ग्रुप बनाया जा ग्रुप उस चीज़ गी दिक्खै उस ग्रुप दा एह् कम्म ऐ कि अगर कोई स्हेई तरीकै कन्नै नेंी कम्म करा दा ते उसी इक तरां दा दंड च बी बीता जा ताकि जेह्ड़ा होर दवारा होर दूई जगह उसी सबक मिली सकै कि भाई उत्थें एकड़ा कम्म नेंई कीता उन्नै ते उसी एह् दंड मिलेआ उसी इन्ने साल दा जेल होई जां पैसे द जर्माना कुछ इस तरां दा मतलव कुछ न कुछ सकती जेह्ड़ी ऐ ओह् बरतने दी जरूरत ऐ सकती जिन्नै चिर नेंई होग ते कोई बी कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् नेंई होई सकदा करोना दा टैम गै दिक्खेआ जा ते करोना टैम दा जेह्ड़ा करोना गुजरी गेआ हून त् करोना ने जेह्ड़ा शिक्षा दे खेत्तर च जां शिक्षा उप्पर इन्ना जादा प्रभाव पाया कि इयां लगदा ऐ की सिक्षा हून ऑन लाईन गै रेही बच्चे पढ़दे नी ते अग्गें बच्चें गी करोना ने ऐसा टैंम दित्ता की ओह् घर बैठियै पढ़ी सकदे न सब सकिश करी सकदे न उनें जरूरत गै नी किश करने दी ते इनें चीजें गी बी दिक्खने दी बी जरूरत ऐ ते अगर कोई बच्चा जेह्ड़ा ऑन लाईन पढ़ी सकदा बड़े दूर दराज़ एरिया दी जियां में गल्ल कीती बड़े दूर दराज़ दे एरिये न इन्ने दूर प्हाड़ा दे लोग आंदे नै ते अगर ऐसे बच्चे गी उनैं पढ़ाना ऐ ते ओह्दै कन्नै आस्तै इक बंदा जेह्ड़ा खास तौर उप्पर ओह् चाही दा कन्नै छड्डनै आस्तै लेआननै आस्तै लेआनै आस्तै ते इक कम्म ते एह् कीता जाए उंदे एरिये च कोई अगर कोई एरिये दी जनसंख्या दिक्खियै उस खेत्तर दी जनसंख्या दिक्खियै अगर बच्चे उस तरां दे होन फिर ते इक स्कूल उध्दर खोल्लेआ जाई सकदा कोई बी उस एरिये च जां फिर दूआ तरीका एह् ऐ कि उंदै आस्तै ऑन लाईन जेह्ड़ी पढञाई ऐ ओह् कराई जाई सकदी ऐ ऐसे बच्चें आस्तै ओह्ॅदै आस्तै इक शिक्षक गी नियुक्त कीता जाई सकदा कि ओह् केह् करै इसी दिक्खै की कम्म इस तरां कन्नै बी पढ़ाया जाई सकदा छोटी छोटियां जरूरतां नै जिन्दे उप्पर ध्यान देने दी जरूरत ऐ ते जिन्ने चिर इनें चीजें पर ध्यान नेंई दित्ता जा ते एह् चीजें दा ध्यान नेंई रक्खेआ जाग इन्ने चिर इस साईड मिगी नी लगदा कोई कम्म होई सकदा ऐ एह्दे च हर इक व्यक्ति दी भूमिका जेह्ड़ी बड़ी जरूरी ऐ एह् नी आक्खेआ जाई सकदा की कल्ले दा कम्म ऐ सरकार दा गै कम्म ऐ होर कुसे दा कम्म नी ऐ सरकार दा कोई प्रशालन किश समाजिक संगठनें दा समाज दा समाज दे अन्दर रौह्ने आह्ले ब्यक्तियें दा चाहे ओह् स्त्री जां परुश ऐ कोई बी ऐ चाहे ओह् मुड़ा ऐ चाहे कुड़ी ऐ दोनों आस्तै इक्को तरां दा सोच रक्खने दी बड़ी जादा जरूरत ऐ ते एह् सारियां चीजां अगर ठीक कीतियां जान ते मिगी लगदा ऐ कि एह् जेह्ड़ी प्रॉवलमां नै इंदे पर कुश न कुश जेह्ड़ा पाबंदी ओह् लग्गी सकदी ऐ जेह्ड़े दिक्खी नी सकदे बच्चे ओह् जेह्ड़े सुनी नी सकदे जेह्ड़े होर किसी तरां दे किसी न किसी भगवान दी तरफों कुसै ना कुसै चीजे दी कमी दित्ती गेदी उसी पूरा करनै आस्तै साढ़ै गै जोगदान इक बड़ा जादा बनदा ऐ